पहिरिएं खां अॼु कल्ह जो ज़मानो जामु बदलिजी वियो आहे पहले जे इश्तिहार ईंदा हुआ असांखे ईंदा हुआ अख़बारुनि में छपिजी करे कोई या पोस्टर हुन जो लॻलु हूंदो हो त असांखे ख़बरु पवंदो की हीअ नईं शइ आई आहे हिन जो छा इस्तेमालु आहे पर अॼु कल्ह जो ज़मानो जामु मटिजी वियो आहे चाहे तव्हां टीवीअ ते ॾिसो इश्तिहार या मोबाइलुनि ते ॾिसो तव्हां ट्रेन में वेंदो ट्रेन जे ॿाहिरि बस्ती जे ॿाहिरि था मोबाइल हलाईंदो इंटरनेट जी हर जॻहि तांखे मतिलबु अॼु कल्ह अलॻि अलॻि तरीक़ा थियनि पंहिंजो आहे इश्तिहार ॾियणु आहे केॾी बि शइ जा हो हाणे मां कुझु समय पहिले ई ॾिठो हो जोकी हर रक्षाबंधन बि अचे थो त हिकु इश्तिहार ॾिठो टीवीअ में जंहिंमें नंढो आहे कुझु आहे पंहिंजे भेण खे आ गिफ्ट ॾेअण लाए रक्षाबंधन जो उपहार ॾियण लाइ मिठाई जॻहि जा ऐं चॉकलेटनि जो दॿो खणी ईंदो आहे की मीठ कुझु बि सुठो कमु शुरू करण खां पहले कुझु मिठो हुजे त हुन लाइ उहो चोकलेट खणी ईंदो आहे उहो मूंखे इश्तिहार जामु वणियो ऐं मां बि हीअं सोचो मीठे जे शुरूआति चॉकलेटनि सां ई थिए